स्टीलके माध्यमसँ अहाँके ड्रॉइंग सेहो होइ छै ओकर ग्राफ घीचयमे बहुत तरहके काज होइ छै किएक कि तऽ धागा वगैरहसँ ड्रॉइंग कयलासँ या निशान लगेलासँ धागा उपर नीचा हल्का भऽ जाइए लेकिन अगर स्टीलके स्केल वगैरह होइ छै ओइसँ अहाँ ग्राफो बना सकै छी निशानो लगा सकै छी आओर पेंटिंगके लेल कैनवसपर निशान लगा सकै छी अइ तरहसँ पेंटिंग सुन्दर आओर आकर्षक बनतै आओर बहुत तरहके एहन छै जकरा पेंसिल स्केलके माध्यमसँ ड्रॉइंग बढ़िआँ भऽ जाइ छै ग्राफ बढ़िआँ बनै छै निशान बढ़िआँ लगै छै कोनो चीजके पेंटिंग करबासँ पहिने स्केलके माध्यमसँ ओकर ड्रॉइंग होइ छै पूरा निशान लगै छै तैके बाद पेंटिंग तैयार भऽ जाइ छै पेंटिंगमे स्केलके महत्त्व अधिक आवश्यक छै स्टीलके स्केलसँ ओइमे भारीपन होइ छै तै दुआरे एमहर ओमहर होइके सम्भावना कम रहै छै आओर से ड्रॉइंग अहाँके बनबैके लेल आसानी भऽ जाइ छै